सपोर्ट सॅल आमी तुमची कसली मदत करपा शकता हां सांगात ओके कसल्या तरेचो डिसप्ले पन्नो डिसप्ले कांय आतां फ्लॅट स्क्रीन डिसप्ले आसा तसलो फ्लॅट स्क्रीन डिसप्ले ओके ओके आनी जेन्ना वता तेन्ना तो डिसप्ले जेन्ना वता तेन्ना तो आपसूक परतो येता कांय तुमका कितें करचें पडटा परतो येवपा खातीर परतो येता तेन्ना इनटर्नॅट कन्नेक्शन जाय सदांच जाता अशें कितले फाटी जाता दिसांतल्यान आनी मागीर क परतो सुरू कशे करतात तुमी अंदाज हां आनी परतो सुरू करचो पडटा तेन्ना ते तेन्ना तो चलता ओके ओके तुमच्या कडेन आनीक कम्प्युटर आसात वो कम्प्युटर सोडून ना सो तूं तुमी एक काम करपा शकतात पयलीं गजाल म्हणल्यार दुसऱ्या खंयच्याय कम्प्युटराचो जो हें आसा स्क्रीन मोनीटर आसा तो ह्या तो ह्या कम्प्युटराक जोडात ओके सो तुमका खबर हा की तो मोनीटर सारको चलता हांगा जर तोच प्रोबलम आयलो जाल्यार समजपाचो की प्रोबलम संगटनाक आसा कम्प्युटराक आसा ओके प्रोबलम जर योवंक ना समजपाचो की स्क्रिनीक प्रोबलम आसा ओके आनीक स्क्रिनीक जर प्रोबलम आसा तुमका स्क्रीन बदलची पडटली रिपेराक धाडची पडटली ओके आमच्या कडेन ओके वा कम्प्युटराचेर आसा जाल्यार कम्प्युटराक आमच्या कडेन धाडचो पडटलो चॅक करपा खतीर की कितें प्रोबलम आयला तो ओक ओके ओके हय ओफकोर्स ओफकोर्स खंयच्यान उलयतात तुमी ओके आनी नांव सांगात तुमचें प्लीज ओके थँक्यू थँक्यू देव बरें करूं आं या शुअर या